भारत देश में गाॾियुनि जो अचु वञ जो सिस्टम ॾाढो सरल थी वियो आहे हिते माण्हू अलॻि अलॻि गाॾियूं ऐं मोतर हलाइनि था जीअं की टेक्सी रिक्शा बसि कारि ऐं इस्कूटर शहर में टेक्सी ऐं ऑटो रिक्शा वधीक तर तव्हांखे तव्हांजी मंज़िल ताईं पहुचाइण जी मदद थी करे सूरत शहर में सफ़रु कंदे समय माण्हुनि खे थोरी तकलीफ़ करिणी पवंदी आहे शहर में बसुनि में भीड़ भाड़ बि हूंदी आहे ऐं ट्राफ़िक जाम जी बि तकलीफ़ थी सघंदी आहे इहे ॻाल्हियूं थोरी तकलीफ़ दायक आहिनि पर हिनजो सुधारो अगरि त असां कराइणु चाहियूं त हुनजो बि मुमकिन आहे जीअं की हाणे भारत शहर में गाॾियूं अचु वञ में ट्रांसपोट में तकलीफ़ रस्ता ख़राबु थियण जे करे ईंदा आहिनि किथे खॾा खुॾा आहिनि जेके असांखे सरकारि सां विनती करे असां हुन में सुधारो कराए सघूं था इअं बि असां असांजो गाॾियुनि जो अचु वञ जो सिस्टम सही करे सघंदा आहियूं